میرا آبائی قصبہ کوپا گنج ہے جو اتر پردیش کے ضلع مئو میں واقع ہے یہ قصبہ بہت قدیم ہے اس قصبہ کی سب سے پسندیدہ چیز یہاں کا بنا ہوا پیڑا ہے یہ کھانے میں بہت لذیذ ہوتا ہے اس کو بنانے میں خالص دیسی گھی کا استعمال کیا جاتا ہے گڑ بھی خالص استعمال کیا جاتا ہے اور گائے کا دودھ بھی خالص استعمال ہوتا ہے یہ پیڑا آس پاس کے علاقوں میں بہت مشہور ہے اور دور دراز کے قصبات اور علاقوں سے لوگ اس کو خریدنے کے لیے آتے ہیں تہواروں اور شادی شادی بیاہ کے موقع پر اس کا خوب استعمال کیا جاتا ہے اور لوگ اس کو بہت پسند کرتے ہیں